जय झूलेलाल योग करण जी काई बि उमिरि फिक्स नाहे माण्हू जॾहिं खां होश संभाले तॾहिं खां ई योग शुरु करे छॾे असांखे पंहिंजे ॿारनि खे नंढपण खां ई योग ऐं नाम सिमरन जे लाइ सम्झाइणु खपे छोकी योग ऐं नाम सिमरन कंदा त उन सां उहो पंहिंजे वॾनि खे बि इज़त ॾींदा ऐं ॿाहिरि बि सभिनि सां सभ्यता सां ॻाल्हाईंदा ऐं कीअं संसार में हलणो आहे उहो ई योग सां माण्हूअ खे ख़बर पवंदी आहे ऐं ॿी ॻाल्हि त असांखे पंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजी सिंधी भाषा जे बारे में पंहिंजे सभई देवी देवताउनि जे बारे में असांजे जेके सिंधी जा कुलगुरु आहिनि या जेके बि आहिनि सभिनि जे लाइ ॿारनि खे ॿुधाइणु खपे जे असांजे झूलेलाल साईं आहिनि उन्हनि जे लाइ सभु असांखे पंहिंजे ॿारनि खे जानकारी ॾियणु खपे त भई चालीहो साहिब जंहिंमहिल ईंदो आहे त असां चालीहो छाजे लाइ रखंदा आहियूं उन्हनि जो छा महत्त्व आहिनि चेटी चंड ईंदो आहे उन जो छा महत्त्व आहिनि उहो असांखे पंहिंजे ॿारनि खे सभु सम्झाइणु खपे त जीअं अॻिते हली करे उहे बि पंहिंजे ॿारनि खे सभु ॻाल्हियूं सम्झाए सघियूं आहिनि ॿुधाए सघियूं आहिनि ऐं पंहिंजे ॿारनि खे इहे सभु ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा त हुन जे अंदर बि ओड़ो हलणु थींदो ऐं उहो अहिड़ा हलंदा अगरि असां पंहिंजे ॿारनि खे इहे सभु शयूं नथां ॿुधायूं त उहो असांजे विरुद्ध था वञनि ऐं ॿिए कल्चर खे अपनाइनि था जंहिंजे करे असां सिंधीअ में ॻाल्हाइनि बि नथां ऐं हिंदी में था ॻाल्हाइनि त इहे ॻाल्हि जाम ख़राबु शइ आहे ॿी ॻाल्हि त असां जेके तव्हां या सिंध जा आहियूं त सिंध जी बि उन्हनि खे ॻाल्हियूं ॿुधाइणियूं खपनि या असांजी नुख कहिड़ी आहे असां किथां जा आहियूं इहे सभु ॻाल्हियूं ॿारनि खे ख़बर हुजणी खपनि जंहिंजे करे उन्हनि खे कंहिंखे काई जानकारी ॾियणी हुजे त उहो अंजानु न रहनि जय झूलेलाल